धानके बिआ होइ छै बिआके धानके खेतमे छिटै छै खेतमे छिटैके बाद खेतमेसँ उखाड़िकऽ खेतमे देलै खेत उत जोतबा ओतबाके खेतमे रोपै छै रोपलासँ रोपिकऽ तकर बाद धान ओहिमे होइ छै खाद उद छिटै छै एहिमे कमेनीमे कमेनी होइ छै कमेनी होके फेर गबहा होइ छै गबहा उबहाके कट फेर कटनी महिना अगहनमे होइ छै तऽ कटाइ छै काटै छिए तऽ काटि उटिके ओकरा जूना उना करै छै तब जूना कऽ कऽ बान्है छै अपन बान्हि लै छै बान्हि उन्हिके सब घरे लबै छै खेतमे रखै छै दौनी करै छै दौनी कराके धान घर लबै छै घरे अपना अपन धान अपना घरे लबै छै आओर ओकरा सबके दै छै धान उन घर लाके सुखाबै छै सुखा उखाके सुखा उखाके तब चाउर कुटबाबै छै कुटबाके तब चावल बनाके खाइ छै खएलाके बाद धानके उपजाबैमे दहा उहा जाइ छै तब धान नहि होइ छै खेतमे धान खेत सुखलाके वजहसँ सब जाइ छै खेत खेत सुखि जाइ छै तऽ धान नहि होइ छै तब चाउर महग हो जाइ छै महग भेलापर गरीब आदमीसब चाउर नहि खरीद पबै छै दहा जाइ छै दहा रौदी भी हो जाइ छै रौदी हो जाइ छै तऽ धानसब सुखि जाइ छै रौदी पड़लापर रौदी बहुत खराब बहुत धानके लिए खराब हइ रौदी हो जाइ छै तऽ